कुर्ताया जोबोद गाज्रि कुर्ताया रंबो खारो अनलाइनआव अर्डार खालामबाबो मोजां रं नों अनलाइआव माखौ नुदों कालार बेबायदि अर्डार खालामबाय सफैनायाव दस्रा सफैयो बेखायनो कुर्ताया मोजां नङा गाननोबो थाखाय आं मोजां मोना कुर्ताखौ कुर्ता कुर्ता गानब्ला समायखायाबो आंखौ बेखायनो कुर्ताखौ मोजां मोना आङो हाथायाव बायबाबो मोजां मोना नांगौ बायदिखौनो बेखायनो आं कुर्ताखौ मोजां मोना कुर्ता गानोब्ला लोदोदोबो नुयो बेखायनो कुर्ताखौ गाना आङो कुर्ता कुर्ताखौ आङो एसेबो मोजां मोना कुर्ता गानबा थाबायनोबो मानोबो मोजां सुबिदाखौनो जानायखौनो मोना सुखुआ बुखुआ सुखुआ बुखुआ मोनो बेखायनो आं कुर्ताखौ मोजां मोना कुर्ताया थाब थाबबो जिनो गोरलै एसे नांथा नांसिबानो जियो बियो गोबाव जोरा थाब थाब जिनानै बेखौ गारनांगौ जायो आरो गोदान बायफिन नांगौ जायो बिनिखायनो आङो कुर्ताखौ मोजां मोना